मैथिली भाषा सुनयमे नीक लागै छै हमरा आरके बच्चा बुच्ची दस समाज दस भए सब इएह भाषा बोलै छै हमरा नीक लागै इएह मैथलिए भाषा बोलयमे आओर भाषा हमरा बुझि नहि पाबै यऽ समझमे नहि आबै यऽ बुझा नहि पाबै यऽ आओर भाषा आओर भाषा नीक नहि लागै यऽ सुनयमे मैथिली भाषा बढ़िऑं लागै यऽ सुनयमे मैथिली भाषामे देखियौ कविता लिख लै छै पढ़यमे नीक लगै छै बुझयमे नीक लागै छै सब चीज मे नचारी होइ छै लिखल जाइ छै ओहिमे तऽ लिख लै छै